हमर नाम केशव कुमार झा छी हम अहाँकेँ होटलसँ भोजन मङ्गेने रही जाहिमे चिकेन टिक्का आओर पनीर कोफ्ता रहए ओकर हम प्रतिक्रिया अहाँसँ साझा कऽ रहल छी ओ हमरा बहुत निक लागल आ बहुत ही स्वादिष्ट रहए परन्तु ओकर जे लएके आएल रहए जे ओकर डिलिवरी बॉय रहए ओकर व्यवहारमे कनि कटुता नजर आएल जेकि ई विषयमे अहाँकेँ रेटिङ्ग खसा सकैए